औ हेलौ औ मा खबर ए बेलाय माथो बुंबावनो दाथ' एसे एसे सोलायहांबायानो दा माथो दाथ' नै थांलाय फैलाय लामाफ्रा गोदोथ' जोङो जोंनि गामिनि लामाया हाब्रु हान्थु लोमलायनाय हाब्रु थाबायनांगौमोन दाथ' सि सि ब्ल'क होबाय दालाय एसे मोजां जाबायदा एसे सोलाबाय ना

आरो दा नै गोदोथ' बे ब्रिजाबो ब्रिज गैयामोन सुङासोमोन खथ्थ' दै लोमनानै दाउ फारौ बाख्रिआव थिखांबायबाबो आगोर मोनामोन खथ्थ' लोमजायोमोन मायोमोन दा ब्रिज जानानै एसे आरायग' मोनबाय दा एसे मोजां जाबाय मोजाङानो लासै लासै मोजां जालाङा बे बेबो नै दा लासै लासैनो जालांसिगोनहाय लासै लासैनो जालांसिगोन दां दालाय माथो नोंसिनिथिं थांग्रा लामाखौबो माबा सुङा ना मा ना कालपार बक्स ना मा होसिगोन बायदि खोनादों आङो सोलायलांसिगोन लासै लासै नङाबालाय बहाथो बोरसेनो मोजां जानो बोसोरफा एफा मोजां जालाङाबालाय लासै लासै हा ए जायोना जाया एसे नायथ'दो बाल लासै लासैनो जायोना जाया एसे हमथाथ'दो गोसोफोरखौ लासै लासैनो जालाङाबि माथो लासै लासै जाबोगासिनो दं माथो हनै आय न'दिजोंबो दै बारनो ओरैहाय थांनो फैनो सुबिदानि थाखाय माथो आयफुआलियाव आय ब्रिज होबाय लायनो लामाफ्राबो लासै लासै जासिगोन होन्नानै बुंलायदों माथो दाखालिलाय लामाफ्रा जायाखैबाबो लामाफ्राबो जासिगोन बायदेि होन्दों दा जोंनि गामियाबो जायाबि एसे जों मालाय मा बुंनो हाबावनो बाल मालाय गिदिर गोलावनि खामानिफोरखौलाय मालायबा बोरै बोरै मावो मायो माथो पाटटाखौनो एसेबो होथारा एसेबो लामा माबाफोरखौनो खबरखौनो होआ माथो एसे बुंनायनाय दे दे होनबालाय एसे बुंनायगोन आं दोन्थ'नोसै होनबालाय दे